हैलो इलेक्ट्रीशियन से बात हो रही है हाँ तो भैया मेरे घर ना बिजली फिटिंग का काम करना था आपने पहले भी किया था ना वहीं तो आप आ जाइएगा वो बिजली फिटिंग सारे करने हैं लाइट्स वगैरह लगाने हैं पंखे भी लगाने हैं और जो आपने लाइट्स हाँ न्यू घर बना है हाँ सारे रूम में भी हॉल में भी सबमें में करना है तो और वो दो चार उनमें बल्ब खराब भी हो गए थे तो उनको भी आप देख लेना ठीक कर देना हाँ रिपेयर भी करना है हाँ हाँ पूरा घर नहीं बस इतना ही करवाना है फैन वगैरह भी खराब हुए थे तो उनको भी सुधरवाना है और हाँ और हाँ ठीक है और हाँ आप घर आ जाना कल हाँ जब पिछली बार आप आए थे वही और उसमें ये वो बल्ब थोड़े खराब हो गए थे तो वही आपको डबल से दिखाना था हाँ अच्छा यही नंबर पे आप फिर से कॉल कर देना हाँ कल तो आप सुबह आएंगे कि शाम को हाँ ठीक है हाँ ठीक है तो आप शाम को आ जाना ठीक है ठीक है भैया ओके थैंक यू नहीं और कुछ नहीं बस इतना ही करवाना था तो आप कल शाम को आ जाना हाँ ठीक है ठीक